नमस्ते कौन सर पौधा चाहिए किस चीज़ का हाँ और चलिए ठीक है देख लीजिए आके हमारे पास पौधे हैं हाँ छोटे छोटें अभी एक एक बीते के हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कितना चाहिए आपको हाँ तब भी दो सौ चार सौ पाँच सौ कितने पेड़ चाहिए पाँच सौ चाहिए चलिए ठीक है तो कितने एक के मान के चलिए कि साठ सत्तर रुपये के पड़ेगा अब बहुत गर्मी है वह पौधे तैयार नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तैयार करने में ना तो इसी से सम रेट बढ़ जा रहा है अब चलिए ठीक है जहाँ एकाध पीस की बात है जहाँ इतना रहेगा दो चार रुपए कम कर देंगे एक पेड़ के पीछे पौधे के पीछे पचास नहीं साठ रुपए से कम नहीं पड़ेगा अरे अरे भाई इसमें बहुत दिक्कत आ जा रही ना अभी इसको तैयार करने में पानी समय समय पे देना है मज़दूरी देना है एक तो गर्मी में कोई लेबर ही नहीं आता है काम करने के लिए तो कहाँ से मैनेज किया जाए और जो आता है वो दुगना काम करके ज़्यादा माँगता है तो हाँ भाई हम कहाँ कह रहें हम तो कहा कह रए हैं ना लेके जाइए आप लगवाइए लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने में दे रहे दे दो तो इतने में कहाँ पड़ेगा हमारा

अब कैसे बताएँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारा पड़ ही नहीं रहा है तो इसमें हम कैसे मान लें कि हम आपको दे देंगे कितना तक आप दे रहे हैं पचास पचास ना पचास से थोड़ा कुछ और बढ़ जाइए जितना चाहिए आप ले जाइए यहाँ से आके नहीं चलिए ठीक है जब भाई पचास तक नहीं फिर पचपन में हो जाएगा चलिए अच्छा ठीक है भाई पचास में दे देंगे ठीक है आइए ले जाइएगा रखें फिर फ़ोन चलिए ठीक है ठीक है आप आइए शाम को ठीक रखें नमस्ते